ہيلو جى بوليے اچھا كون سا اچھا اچھا كون سا کون سا لكڑى چاہيے آپ كو وائٹ شيشم كى اچھا اچھا اس كا جو ہے نا پڑ جائے گا آپ كو بائيس سو روپے اسكوائر فٹ پڑ جائے گا نيم كا جو ہے ابھى اويلبل ميرے پاس نہيں ہے ہے نا آم كا لے لو جامن كا لے لو ہے نا ٹھیک اس كے بعد ہو گيا وہ ہو گيا آپ كو ساگوان كا لے لو ہے نا يہ سب لكڑياں ہيں ميرے پاس بتاؤ كون سى لكڑياں چاہيے ميرے حساب سے آپ اگر لينا چاہتے ہيں تو سيسو شيشم كا لے ليجیے آپ وہ آپ كو اٹھائيس سو روپے اسكوائر فٹ پڑے گا يہ لكڑى بہت اچھى ہوتى ہے وہ كيا ارے بھائى شاپ پہ آؤ گے اس كے بعد پھر آنے كے بعد ہى فون پہ كيا بتاؤں آپ كو جو ريٹ تھا موٹا موٹى ہم آپ كو بتا ديا ہے نا ہاں شاپ پہ آؤ گے پھر كچھ كم ہو جائے گا

حلوائی ہیں آپ اچھا تو يہاں مناسب ہى لگتا ہے ريٹ ہے نا اس كے ليے كہنا نہ پڑے گا ايک مرتبہ آپ موقع ديجيے سیوا کا ہے نا آپ آئيے ميرے شاپ پہ ہے نا كتنا آپ كو لكڑياں چاہيے كتنا اسكوائر فٹ چاہيے اچھا اچھا پھر پھر پلا کیوں کون کون كون سا چاہيے آپ كو پلا چوكھٹ كے علاوہ اچھا اچھا جامن سے اچھا ہوگا آپ كو ہے نا جامن سے اچھا آپ كو آم كا ہوگا ہے نا آم كا لے لو ہاں اس كا جو ہے وہ اس كا پڑ جائے گا آپ كو سترہ سو پچاس روپے اسكوائر فٹ پڑے گا ہے نا ہاں اگر بولو تو بھائى آپ كو لوكيشن بھيج دوں ميرے شاپ پہ آنے كے ليے آپ كہاں سے ہو

نہيں نہيں وہ نہیں آپ كو لكڑى جو ہے نا پورا صحيح سلامت دوں گا بھائى ٹھيک ہے نا ايسا كرو آپ كو ہم نے لوكيسن بھيج رہا ہوں نا آپ ميرے شاپ پہ كل آؤ ہے نا دس بجے سے ميرا شاپ گيارہ بجے رات تک کھلى رہتى ہے نا پھر آؤ پھر بات ہوگى اوكے اوكے